हलो न न न न न न तव्हांखे अठ ॾींहंनि जी त रजा न मिली सघे की तव्हांखे चयो अठ ॾींहंनि जी रजा मिली सघे न न न पर मां तव्हांखे अठ ॾींहंनि जी त रजा न ई ॾेई सघा हिकु त तव्हांजो ॿार पहिरें खां ई पढ़ण में कचो आहे ऐं ॿियों पाछो अठ ॾींहंनि जी रजा रखे त अॻो पोइ कचो थी वञे पोइ अॻिते वञी करे ने फेल थिए त मुंहिंजो बि नालो ख़राबु थिए ऐं स्कूल जो बि नालो ख़राबु थिए त तव्हां अठ ॾींहंनि जी रजा त आउं न ई ॾेई सघांव ते तव्हां चयो था त पोइ आहे न आउं तव्हांखे अठ ॾींहंनि जे बदिले चारि ॾींहंनि जी रजा ॾेई सघा ऐं अइन चारि ॾींहंनि में बि तव्हां अइन हिन जो जेको बाक़ी रहियल कोर्स आहे जेके बि पढ़ाई आहे उहो तव्हां घर रोज़ जो रोज डेली हुन खे वर्क कराए अने कंप्लीट करो त थी सघे अने पोइ तव्हां अचो तेॾहिं महिल हुन जो जेको बि बाक़ी रहियल वर्क आहे उहो तव्हां कराए छॾिजो अने आउं डेली जो डेली तव्हां खां पुछंदीमांव की तव्हां केतिरो करायो अथव की न कारण के अॻु मे ई पढ़ाईअ में अहिड़ी रीते आहे त पोइ आउं अठ चारि ॾींहंनि जी मस्तु रजा ॾेई सघंदमि हा त भले हा त तव्हां जेकी बि पढ़ाई हुजे उहा चारि ॾींहंनि जी रोज़ जी रोज़ पढ़ाई कराइजोसि अने पोइ हुन खे अॻियां वञी करे ने कुझु बि प्रोब्लम थी त उहो स्कूल जो वांक न ॻणाइजे ऐं टीचर जो बि कुझु ॾोहु न ॻणाइजे उहो तव्हांखे ई कराइणो पवंदव जेकी बि हूंदी हूअ हा त हा भले तव्हां हेतिरो मूंखे रिक्वेस्ट कई अथव ऐं हथु जोड़िया अथव तॾहिं आउं तव्हांखे हेतिरो अलाउड कया थी त आहे न जेकी बि हुजे वांधो न हू तव्हां पढ़ाए वठजोसि हा थैंक्यू वेलकम